नमस्ते मैम हम लोग थोड़ा बाहर से आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट में क्या आप लोग के यहाँ जगह ओगा है क्या पार्किंग और पार्किंग वगैरह का जगह है बोल रहें पार्किंग वगैरह का जगह है आपके पास तो खाने खाने पीने में सामान सब मिलेगा ना कितने का है बासी वगैरह तो नहीं ना है ऐसा नहीं कि बासी है ए सी ओसी लगा है पूरा अच्छा पार्किंग कार हम लोग तो दो चार पाँच लोग आए हैं कार से तो पार्किंग का जगह ओगा मिलेगा कि नहीं पार्किंग का जगह ओगा मिलेगा कि नहीं हम लोग कार से चार पाँच लोग आए हैं रहने का रहने का जगह बढ़िया है पाँच लोग हैं अच्छा तो ऐसा तो नहीं है कि खाना बासी वगैरह मिलेगा अच्छा अच्छा ठीक है चलिए हम लोग पाँच पाँच लोग आ रहे हैं

बोलिए मैम क्या बोल रही हैं बर्गर कितने का है तो पचास में क्या क्या आइटम रहेगा तीस रुपए में क्या आइटम रहता है उसमें मंचूरियन कितने का है अच्छा मतलब हाफ का चालीस है फुल का अस्सी तो उसमें क्या क्या आइटम रहता है अच्छा अच्छा ये अपना ब्रेड पकौड़ा ओकौड़ा नहीं रखती हैं अच्छा अच्छा नमस्ते